हेलो जी बोल रहे है बोलै छियै अहाँ जे छै से ट्रेनर छियै सुपौल स्टेडियममे अहाँ क्रिकेट सिखबै छियै अच्छा अच्छा अच्छा हम जे छै से कोच बाजै छी पटनासँ बाजै छी कहलहुँ जे अहाँ जे छै से कोना जे छै से सिखबै छी बच्चा सभके जे छै से क्रिकेट सभके बारेमे कोना सिखबै छी अच्छा ओहिमे ओहिमे जे छै अहाँकेॅं से से मतलब प्लेयर सभके बारेमे बतबै छी के प्लेयर एहिमे खेलै छै कतेकके चयन होइ छै जे चौका कोना जे छै से मारल जाए आ कोना जे छै से पावर प्लेमे खेलल जाइ छै ई सभ बतबै छियै अच्छा तऽ ओहिमे जे छै से ओ जे छै से बच्चा सभ जे छै खिलाड़ी सब जे छै से फोलो करैया बातकेँ अच्छा अच्छा अच्छा तऽ ओहिमे जे छै से मतलब प्रतिभावान खिलाड़ी सब छै ओहिठाम ओकरा जे छै से बेहतर एथीके लिए जे छै ओकरा अहाँ जे छै से ओकरा आर बढ़िऑं तरहसन प्रशिक्षित जे छै से करिऔ ट्रेनिंग दिऔ जे ओ जे छै से स्टेट लेवल पर जे छै से ओकर चयन हुए स्टेट लेवल पर चयन हेतै तऽ जे छै आइकाल्हि देखिते छियै जे क्रिकेटके जे भविष्य छै कतेक लोक जे छै से आगाँ बढ़लै हँ प्रतिष्ठित भेलै हँ समाजमे जे छै से हरेक विधा छै हरेक विधामे लोककेँ भविष्य छै ओकरा ई प्रयास करिऔ जे अधिक से अधिक बच्चा जे छै से ओकरा खेलकेँ पसन्द करै खेलमे क्रिकेटके जे छै से बेसी पसन्द करै ओहिसँ की हेतै जे ओकरा विकास हेतै विकास हेतै आ खेल जे छै से आगाँ बढ़तै क्रिकेट आगाँ बढ़तै क्रिकेट देखैते छी जे कतेक लोक सुनै छै क्रिकेट जे छै से लोककेँ जुनुन भए गेलै हँ तऽ ओहिमे जे छै से बच्चा सबकेँ जे छै से ई जे छै से बेसी जे छै से बच्चा की सिखै छै ओहिमे जे छै पवार प्लेके युज करै छियै अच्छा जे छै से चौका कोना मारल जाए स्क्वैर ड्राइव केना मारल जाए पॉइन्ट पर कोना सिक्स मारल जाए ई सभकेँ ट्रेनिंग दै छियै अच्छा तऽ ओ बच्चा सब जे छै से ओहन जे छै से कते बच्चा भए जेतै कते खिलाड़ी भए जेतै जे ओ एहन जे करैत सिखाबै छै अहाँ एना करु जे अहाँ ओकर लिस्ट बनाबु लिस्ट बना कए जे स्टेटके भेजु लिस्ट बनाएके ठीक